हेलो जी भैया आप गोलू रेस्टोरेंट से बोल रहें क्या जी हाँ मुझे कुछ पार्सल के लिए खाना ऑर्डर करना था तो हो पाएगा क्या तो उसमें मुझे कुछ बर्तन भी डिस्पोजेवल वाले डिस्पोजर वग़ैरह प्लेट कांटा चम्मच ये सारी चीज़ें भी चहिए थी जितनी क्वांटिटी में चाहिए हैं आप उपलब्ध करवा पाएंगे हाँ हाँ मुझे मुझे छोले भटोरे और पास्ता और मंच चाइनीज़ सी ये इतनी चीज़ें पैक करवा दीजिए उसके साथ चार चार कटोरी डिस्पोजर चम्मच भी भिजवाइएगा साथ में पानी बोटल भी चाहिए है तो ठीक है आप एड्रेस मैं आपको मेंसन करती हूँ उस पर आप भिजवा दीजिए हाँ मैं आपको कैस कर दूँगी डलेवरी से डिलेवरी करवा दीजिए थैंक यू